हमराके मैथिली गाना बहुत ही अच्छा लगै छै आओर यहाँके जे कल्चर बा बहुत ही अच्छा बा आओर आओर कहीँ होता कि जहाँके जे जो युवा बा ओसब काफी अच्छा गाना गाबैवला आओर इसीके वजहसँ हमर इहाँपर काफी अच्छासन लागऽता जइसे भोजपुरी बा ओ भी अच्छा बा लेकिन मिथिलामे जे गाना बजऽता मिथिला भाषा मिथिला लैंग्वेजमे जे काफी अच्छा लागऽता आओर बहुत ही आओर गुनगुना टाइपका लागल आओर इहाँके युवा बहुत ही आओर सहीसँ ट्यूनिङ्ग जे होता हइ ने ओ बहुत ही अच्छा लागऽता